जी भैया जी बताइए ये गुलाटी इलेक्ट्रिकल शॉप है एन टी पी सी शक्तिनगर से अच्छा ठीक है सारा कुछ तो जी भैया हमारे यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की सारी वेराइटी और अच्छी क्वालिटी में सस्ते दाम में सामान मिल जाएंगे केबल तो हमारे यहाँ भैया अभी तीस रुपया मीटर चल रहा है ढ़ाई एम एम का पाँच एम एम का लेंगे तो भैया आपको पैंतीस रुपया के आसपास मिलेगा हमारे पास दो तीन कम्पनियों का केबल है भैया जैसे ओकला का हो गया फेनोलेक्स का हो गया हेवेल्स का वायर भी मिल जाएगा भैया आपको हमारे यहाँ से क्या है ना हेवेल्स थोड़ा सा महँगा आता है उसका रेट ढ़ाई एम एम का अभी आपको तीस रुपया में पड़ जाएगा और और पाँच एम एम का लगभग पचास रुपए के आसपास पड़ जाएगा चलिए कोई नहीं और आपको कौन कौन से सामान चाहिए ठीक है आपके ऑफिस में रिनोवेशन के टाइम में सारी सामान मिल जाएंगी कि आप थोड़ा सा मेरे को मात्रा बता दीजिए कि आपको स्विच कितना पीस चाहिए लगभग सॉकेट कितना पीस चाहिए लगभग रेगुलेटर क्या चाहिए जी जी भैया आपको हमारे यहाँ से सारा कुछ का सामान मिल जाएगा सस्ते दाम पे सब के लिए आपको हमारे दुकान पे एक दिन आना पड़ेगा ठीक है ठीक है भैया सारा कोटेशन आपको आज रात तक भेज दिया जाएगा आप कम्पनी बता दीजिए कि कौन से कम्पनी का कोटेशन भेजा जाए ठीक है भैया